ہیلو ہاں جی بتائیے جی بول رہا ہوں اچھا آپ نے بہت اچھے ریسٹورینٹ کو فون کیا ہے ہمارے یہاں جتنے بھی آلو کے آئٹمس ہیں بہت معیاری ہیں بہت عالیٰ کوالٹی کا آپ کو ملیں گے اور بہت زیادہ ذائقے دار ملے گا آپ کو تو آلو میں آپ کون سا آئٹم معلوم کرنا چاہ رہے ہیں ہاں بالکل ٹرائی کریں آپ آئٹم کا نام بولیے تو اس کا ہم آپ بتا دیں اچھا اچھا تو آپ کو آلو چھولے پسند ہے تو آج معلومات کے لیے بتا دوں کہ ہمارے یہاں آلو چھولے بہت زیادہ ذائقے دار ہوتے ہیں اور پوری دلی میں مشہور ہیں دلی کے کونے کونے سے لوگ کھانے کے لیے آتے ہیں اور بہت بھیڑ لگی رہتی ہے آپ کو اس میں کئی ورائٹی کے ملیں گے کئی قسموں کے ملیں گے آپ کو اسپائسی چاہیے تو اسپائسی ملے گا آپ سالٹی چاہیے تو سالٹی ملے گا آپ اگر بالکل پھیکے سادھے ٹائپ کے کھاتے ہیں تو وہ بھی ملے گا اس میں ہر طریقے کا ہے ہمارے پاس تو آپ کو کون سا چاہیے اسپسی میں چاہیے ہاں اسپائسی کا جو ہے وہ بھی تیار ہے وہ بھی ملے گا آپ کو وہ زیادہ کوسٹ نہیں ہے پر پر پلیٹ ڈیڑھ سو روپیہ ہے ہاں ہر طرح کی سروس ہے آنلائن بھی ہے آف لائن بھی ہے آپ جس ایڈریس پہ چاہیں گے وہاں ڈیلیوری ہو جائے گی آپ ہوم ڈلیوری میں ہمارے مختلف برانچ ہے پوری دلی میں ڈلیوری ہے جہاں سے آپ آڈر کریں گے ہمارے ایپ تھرو تو اس علاقے کے جو قریب والے ہمارے برانچ ہیں وہاں سے آپ کے پاس ہمارے جو ڈلیوری بوائے ہے وہ پہنچ جائیں گے اور آپ کو گھر تک آپ کا آڈر پہنچا دیں گے تو فی الحال آپ کو کرنا کیا سر آپ نے صحیح تعریف سنی ہے اچھی تعریف سنی ہے آپ نے ہمیں فون کیا ہماری خدمت کا آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں ہم اس کے واقعی شکر گزار ہیں اوکے اوکے اوک نو پرابلم نو پرابلم تھینک یو ٹو یو